हिंदी बोलने वाले लोग जब अन्य किसी भी दूसरे लोगों से बात करते हैं जो की हिंदी भाषा को नहीं जानते हैं एवं किसी दूसरी अपनी लोकल लेंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसे समय में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं एवं अपने बातों को इशारे से ही दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को समझाना पड़ता है हालाँकि भारतवर्ष में तो सभी लोग हिंदी भाषा को जानते हैं एवं जो लोग दूसरी भाषाओं में रहते हैं एवं बोलते हैं वो लोग भी हिंदी भाषा को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं फिर भी अगर से कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो की सिर्फ हिंदी ही बोलना आता हो और किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता हो जिसे हिंदी बोलना नहीं आता हो फिर भी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो की सभी भाषाओं में थोड़ा बहुत सामान्य रूप से दिखती हैं एवं रहती है तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना ऐसे समय में करना पड़ता हैं और भाषा को समझने के लिए और एक दूसरे से इशारे से ही बात कर पाते हैं